कार्यस्थल पर हम संदर्भ पूर्ण परिस्थितियों से और मुश्किल परिस्थितियों से ध्यान और ध्यानपूर्वक निकलेंगे हमें एक धैर्य और साहस चाहिए इसी सबका हम प्रयोग करके जो है कार्य स्थल और संघर्ष पूर्ण स्थिति और मुश्किलों से आसानी से हाँ निपट सकते हैं